शा शारीरिक स्वास्थ्य ऐं मानसिक स्वास्थ्य ॿई ॾाढा ज़रूरी आहिनि असांखे ॿिन्हिनि जी जो ध्यानु रखणु खपे शारीरिक स्वास्थ्य लाइ असांखे हर रोज़ु एक्सरसाइज़ योगा फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ शारीरिक स्वास्थ्य लाइ तमामु ज़रूरी आहिनि एक्सरसाइज़ रेगुलर करण सां असांजी स्वास्थ्य ॾाढो सुठो रहंदो आहे मूड बि असांजो ॾाढो सुठो रहंदो आहे असां फ़िट रहंदा आहियूं असां पंहिंजे वजन खे बि घटाए सघंदा आहियूं असां पंहिंजी डाइट खे मेनटेन रखी जीअं त फ़्रूट्स वेज़ीटेबिल खाई करे असां पंहिंजी हेल्थ खे फ़िट रखी सघंदा आहियूं जीअं शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी आहे तीअं मेंटल स्वास्थ्य बि ॾाढो ज़रूरी आहे ओमेगा थ्री फ़ेटी एसिड विटामिन्स ऐं मिनरल्स जी प्रोपर सां असां पंहिंजी मेंटल हेल्थ खे सपोर्ट मिलंदो आहे हर रोज़ु सत अठ कलाकनि जी निंड करणु ॾाढो ज़रूरी आहे असांजी निंड जीअं पूरी थींदी त असांजी मेंटलिटी बि सही रहंदी ॿियो असांखे डीप ब्रीथिंग ऐं मेडीटेशन करणु ॾाढो ज़रूरी आहे मेडीटेशन करण सां असां पंहिंजो स्ट्रेस खे दूरि करे सघंदा आहियूं असांजी मेंटल हेल्थ जा असां पंहिंजी जेकी पसंदीदा शयूं आहिनि उन्हनि खे असां शामिलु करे पंहिंजो आराम मन खे ॾई सघंदा आहियूं असां पंहिंजे घर वारनि ऐं फ़ेमिलीन सां रही करे पंहिंजी ॻाल्हि उन्हनि सां शेअर करे पंहिंजी मेंटीलिटी खे ठीकु करे सघंदा आहियूं रेगुलर चेक अप कराइण बि ॾाढो ज़रूरी थींदो आहे